मेरा पसंदीदा मोसम सर्दियाँ हैं क्योंकि मुझे सर्दियाँ बहुत अच्छी लगती हैं सर्दियों में अगर देखा जाए तो हर तरीके से सर्दियाँ बहुत अच्छी हैं जैसे कि अगर आपको बाहर जाना है तो धूप में भी आप आराम से घूम सकते हो अगर आपने कुछ खाया है तो वो भी आपको जल्दी से आपकी पाचन शक्ति के लिए ठीक रहता है इसके अलावा आप जैसे कड़ी धूप में भी जैसे जा रहे हो तो वो आपको कड़ी धूप लगती ही नहीं है क्योंकि सर्दियों का मौसम रहता है तो ठंडा रहता है और बाहर जाना भी अच्छा लगता है और इसके अलावा जैसे सर्दियों में आपका जो खाना होता है आप खाते हो तो वो आपको पच भी जाता है तो काफ़ी सर्दियों के काफ़ी फ़ायदे होते हैं है ना और इसके अलावा सर्दियों की जो हवा होती है उसमें अलग की भीनी सी खुशबू होती है तो अच्छा लगता है सर्दियों में सर्दियों में हर काम करने का मन भी करता है सर्दियों में हमारा शरीर थोड़ा दुरुस्त भी रहता है हर काम करने में मन करता है ये मेरा अपना जो है विचार है सर्दियों को लेकर क्योंकि मेरा जो पसंदीदा मौसम है वो मुझे सर्दी लगती है